टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजीअ में हा पहिरियों ईअरफोनियूं ईंदियूं हुयूं तार वारियूं ईंदियूं हुयूं और चार्जर वग़ैरह पहिरियों ईअं ई ईंदा हुआ स्लो वारा अॼुकल्ह हाणे त ईअरफोन वग़ैरह ब्लूटूथ वारी थी विया आहिनि इन बड्स निकरी विया आहिनि डबल हुन में थी वियो आहे औरि चार्जिंग करण सां बड्स उए चार्जिंग में हो करण सां वायरलेस अची या इन चार्जर और ॿियो बि जीअं पहिरियों वॉशिंग मशीन ईंदी हुई त कपिड़ा धुअण वारी अलॻि ईंदी हुई उहा अलॻि ईंदी हुई हाणे त अॼुकल्ह सभ सा साथ में ईंदो आहे औरि अॼुकल्ह ॾाढो कुझु वधी वियो आहे टेक्नोलॉजीअ में पहिरियों प्रेस ईंदी हुई ॾाढी भारी हूंदी हुई और लोह जी हूंदी हुई पहिरियों प्रेस हाणे अॼुकल्ह ॾाढी हलिकी बि अची हल्की बि ईंदी आहे और प्रेस बि ॾाढी बढ़िया तरीक़े सां असां करे बि था सघूं ऐं टेक्नोलॉजीअ में हाणे अॼुकल्ह ॾाढो कुझु वधी वियो वधी वियो आहे पहिरियों त पहिरियों उहो पहिरियों बोर्ड ईंदा हुआ